जी हाँ सङ्गीतक जहाँ तक सङ्गीतक सवाल उठै अछि जब भी स्टेजपर गाबैत कला जाइ छी गाबैलए कुछ जाइ छी तऽ डर आओर घबराहट तऽ होइए एकर अनुभव ज्यादा ही होइए लेकिन कहल गेल हँ कि अगर अहाँ लगातार ओहि चीजमे प्रैक्टिस करै छिए दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करै छिए तऽ अहाँके अन्दरसँ जे ओ कॉन्फिडेन्स छै जे डर छै ओ अपने आप रीमूव भऽ जाइ अछि लेकिन सबकिछु डिपेन्ड करै छै अहाँके प्रैक्टिसपर आओर हमरा ई अनुभव भी भेल ने हम सिंगिङ्गसँ रिलेटेड छिए एहिसँ जुड़ल छी एहि लऽ कऽ जब भी जाइ छी हम कभी गाबैलए स्टेजपर हमरा घबराहट होइए हमरा डर होइए लेकिन ई प्रयास करै छी कि मतलब लगातार अगर हम प्रयास करिए ई चीजके एहि चीजपर प्रैक्टिस करी तऽ निश्चित रूपसँ हम एहिसँ उबरि जाएब इएह हमर प्रयास रहैए आओर हमरा बहुत लोक भी एहन तरहके सजेशन दैए सलाह दैए कि अहाँ जब गाबैलए जाइ छी तऽ ई सोचिऔ जे अहाँ आन्तरिक अन्तःकरणसँ अहाँ गाबै छी एहि लऽ कऽ डरैके कोनो जरूरत नहि छै